गावपाक सुरवात करपाक किंवां जो मनीस गायता ताजे गायन बरें तरेन जावचें ह्या खातीर म्हाका सांगन दिसतां की प्रत्येकान आपलो ताळो जो गावपी आसता जो तो कलाकार आसता तांणे आपलो ताळो राक राखून दवरुंक जाय राखूंक जाय सो सो चड ओयली जरी खायन दिसतां बरें बरें तरी सुद्दां आपल्या ताळ्याक कितें बरें कितें वायट हे सदांच चिंतुन खावंक जाय खुबूच ओयली खालें खुबूच थंड पियेलो जाल्यार ताळ्याक बादता आनी तशें तुजे गायनाचेर प्रभाव पडटा सो सम एक एक फावटीं तुका जशें सूर लागतां तशें लागना कित्याक तुवें पयल्या दिसा कितें तरी तिखट किंवा खूब थंड कितें तरी पिल्ले आसता सो त्या खातीर प्रत्येक मनीस जो गायता तांणे आपलो ताळो कशें तरेन बरो उरचो किंवा तिखट खालें ओर थंड खालें जाल्यार येवन ओव्यांचे उदक पिवप गरम उदकाचे गुळण्यो करप हे सगळें मनान लक्षांत घट्ट धरुंक जाय आनी ताजेर ताणें आपलो ताळो सुदारुंक जाय